जोंहा बेबायदिनो जोङो रोंगौथि गैयै हिसाबै जोङो बेबायदिनो थाखा बुरजा खामायनोबो हाया जोङो जा एसे एनै जोङो दखानफ्राव मैगं थाइगं जोगोनाद खुमब्रा बेबायदिनो एफा एनै बोथोर लायै बोथोर दैज्लां मेसेंनि मैगंफोर फाननानै जोङो जा थायसे थायनै फाननानै मोनो जोङो बेफोरबायदि फैसा खुस्राफोरखौनो जोङो मोनसे थिंख्लिफ्राव एबा मोनसे बेगफ्राव जोङो जमा दोननानै जेब्ला फैसाफ्रा एसे बुरजा बिबाङाव फैयो अब्ला जों बे फैसाफोरखौ बेबादि नखरनि नांगौथि नखरनि गासै आयजें आयला रायजो जानायाव नांगौफोरखौ जोङो सोरजिनानै बायो आरो जों बे फैसा खुस्राफोरखौ जोङो बुथुमनानै जोङो गस्ला बेबायदिनो बेबायदिनो एफा एनै दख'ना बायदिसिना जोङो बायनानै लायो मानोना जोंहा गोबांथार थाखा खामायनायावबो जोङो बुरजाखौ खामायनो रोङा जोङो बेबायदिनो गरसे गरनै थायसे थायनै खुस्राफोरखौनो जों जमा खालायनानै जों दोनो आरो बेफोरजोंनो जोङो रायजो जालाङो जोङो बुथुमनानै दोनो आरो जोंहा बेबायदिनो संसार जानायाव जोंहा बिदिनो एफा एनै जोङो गोबां खस्थ' खालायबायनानै जोङो फानो हाथाय बाजारफ्राव लाङो बेफोरखौनो जोङो खुस्राफोरखौनो जमा बुथुमनानै जोङो बे गरसे गरनैजोंनो जों बुथुमनानै बुरजा जों खालायनानै दोनो आरो जों बुरजा जाबा बेबायदिनो जोंहा संसाराव नांगौफोरखौ जों सोलियो बायो आरो जोङो बेबायदिनो रायजो जाबोगासिनो दङ आरो सोलिबोगासिनो दङ आरो जेसे गोबाव जोङो थागोन जोङो बेबायदिनो जोङो सोलिलांगोन आरो जोङो बेबायदिनो बुथुम लांनानै दोनलांगोन आरो जोंनि संसार जानाय जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबलांगोन जोंनि गासै नांगौथिफोरखौ जोङो बेबायदिनो गरसे गरनै थाखा खुस्राफोरखौनो जोङो जमा खालामनानै जों एफा एनै जों नखरखौ खुंलांगोन जोङो बेबायदिनो जोङो बे संसाराव जों सोलिलांगोन